साढ़े साडे घर ते बड्डे साढ़े घरें दे आले दुआले ते आसेंगी बडे़ पक्खरु पखैरु इक के जियां कां होई गेआ चिड़ियां होई गैइयां कोयल आई कबूतर आई गेआ तोते आई गे और बी बडे सारे पंछी जिंदे आसेगी नां नेई पता होंदा पर बडे़ गै शैल शैल होंदे मेरे इंदे च सारे कोला शैल मिकी जेहडा लगदा ओह ऐ तोता तोता इक बडा शैल पंछी ऐ कि आसे ओह् पंछी घर बी पाले दा जिस ओह् घर होऐ साडे घर बडी रौनक होंदी जियां उसी आसे अपनियां अलग अलग तरिके कन्ने बोलियां सिक्खाई दियां जियां जियां उसी सिक्खाचे कोई बी बोल्ली बोलना ओह् आसानी कन्ने सिक्खी जंदा तोता जियां ओह् सारा कशा पहले मिट्ठू मिट्ठू बोलदा मिट्टू मिट्टू बोलदा कोई बी जिसलै अपने अंदरा गी जंदा तां ओह् बड़ा चिलांदा मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू फिह् असें उसी राम राम सखाऐ दा थोडे बहूत ओह् घरे गी जेहके साढ़े घरे दे ने उंदे नां बोलदा जियां उसी बडी भुक्ख लग्गी दी होंदी तां ओह् खाने गी किश मंगदा सारा किशा ज्याद उसी पंसद अंब बडे शैल लगदे ना जियां अंब खाई लैंदा अंगूर खाई लैंदा और बी कोई फ्रूट हरी मिर्च खंदा ओह् और उसी बडे़ बडे़ फल आह्नी आह्नी दिन्ने अस ओह् सारे खाई लैंदा ओह् सारे खाई लैंदा जियां जिसले उसी बड़ी भुक्ख लग्गी दी होंदी ओह् जोर जोर कन्नै चिलांदा ते रौला पांदा रौला पांदा फिह् ओह् उसी खाने गी बी अस कंदे कंदे रुट्टी बी दिने ते रुटी जियां चौल खाई लैंदा दाल खाई लैंदा बिस्किट खंदा दुध पींदा पानी बी दिन्ने उसी पीने गी फिह् ओह् सतारां तक ओह् सारे घरे गी मिम्बर नेई लब्भन इन्नी चिर ओह् बड़ा शोर मचांदा बारी बारी जिन्ने बी साढ़े घरे गी आदमी ना ओह् सारे औंदे उसी अपने गले कन्नै लांदे उंहे ओह् बी अपने तरिके कन्नै अलग अलग आबाजां दिंदा केईये दे ओह् नां बोल्ली लैंदा केइयें दे नां उसी नेई ओंदे फिह् बी उनें अपने तरिके कन्नै ओह् बलांदा सारे कने खेलदा सारे कने बड़ी मस्ती करदा साढ़े कन्नै असें इंया ते ओह् पिंजरे च रक्खे दा कि के ओह् उड्डरी जंदा पिंजरे च पिंजरे शा बाहर होऐ ता उंडरी जंदा पर जेहले अस सारे घरे द नुआढ़े सामने होचे तां ओह् उसी खुल्ले बी छोडने आं ओह् साढ़े कन्ने बडा मस्ती मस्ती कन्ने खेलदा रौहंदा नुआढ़े कन्ने इन्ना साढ़ा दिल लग्गी गेदा कि उसी छोड़ियै असें इक दिन बी घरा नेई जाना होंदा इक दिन बी घरा जाचे तां उसी नुआढ़ी बडी आसेंगी चिंता लग्गी दी रौंहदी कि जियां कि ओह् घर इक्कला रेही दा कल्ला रेही दा उसी भुक्ख लग्गनी उसी त्रेह् लग्गनी इस करियै असें कुसै ने कुसै आदमी ऐ इक घर रौहनी पोंदा उसी कदें असें इक्कला नेई छोड़ेआ ऐ कि नुआढ़ी असें गी बड़ी चिंता रौंहदी मिकी ओह् बडा गै शैल लगदा ओहदे बड़े शैल लाल लाल उसी माला पेदी सैल्ले सैल्ले फंघ कालियां कालियां अक्खियां नुआढ़ियां ते बड़ी ओहदी नुकीली चुंज्झ ऐ जोहले उसी गुस्सा आंदा ते अपनी चुंज्झा कन्ने ओह् बड़ा असेंगी ठूंगंरे बी मारदा जियां असें जेहले उसी पूरा नुआढ़ा रौह् शांत होई जंदा तां ओह् असें प्यार बी करदा प्यार करदे रौंहदा असेंगी बड़ा शैल लगदा ते उसी बी अस बडे़ शैल लग्गने सारे तक ओह् अस उसी नेईं दिक्खचे तद तक नुआढ़ा बिना साढ़ा मन बी बड़ा उदास रौंहदा अस एह् सोचने कि किसले असेंगी ओह् तोता लब्भे ते अस उसी दिक्खचे उसी बी एह् रौंहदा किसले अस अपनी मालके गी दिक्खचे कोई बी जिसले घरे गी औग ओह् पैहलें बोलदा मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू करिये असें नुआढ़ा नां मिट्ठू रक्खेआ ते असें गी ओह् सारे जनें गी बडा पसंद ऐ खास करिये ओह् मेरे कन्ने इन्ना प्यार करदा कि के में उसी हर बैल्ले दाना पानी रुट्टी कोई बी उस दिन्नी पोंदी ते फिह नुआढ़ी साफ सफाई बी करना पऔंदी हर बैल्ले अ'ऊ गै नुआढ़ी साफ सफाई ते उसी नहलाना बी औंदा कदें कदें ओह् बड़ा बमार होई जंदा तां उसी दबाई बी लेई देना पौंदी उसी डाॅक्टरे दी सलाह लैनी पौंदी कि उसी दबाई उसे तरिके देई देना पौंदी पर ओह् ज्यादा बमार नेई रेहा ऐ ओह् ज्यादातर ठीक गै रेहा ते सारे लोकें कोई ना कोई पंछी घर जरुर पालना चाहिदा अपनी अपनी पसंद ऐ पर मेरी पसंद तोता तोता मिकी शुरु शा पालना बड़ा शौक हां में सोचदी ही में इक घर पक्छी पालां ते में चुनेआ तोता कि के मिकी तोता शुरु कोला गै बडे़ प्यारे हे ते हून जेहड़ा में तोता पाला दा ओह् मिकी बड़ा शैल लगदा ओहदे बिना ते में इक कढी नेई रैही सकदी ते ओह् मेरे बिना नेई रेही सकदा